ہمارے مذہبی تہوار میں عید میں بقرعید میں بہت ساری چیزیں کھائی جاتی ہیں جیسے کہ عید میں ہم لوگ شیر خرما کھیر سیوئی بریانی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں اور بقرعید میں ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اور گوشت کو تقسیم کرتے ہیں بانٹتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ کلیجی کھاتے ہیں کباب کھاتے ہیں کوفتہ کھاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے کر یہ سب کھلاتے ہیں اور ہم لوگ کو بانٹتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں